हमरा घरमे समान कम रहै छै तऽ सोचलहुँ कि बनैए तऽ खिचड़ी बना लेलहुँ चोखा बना लेलहुँ या दूधके सेवइ बना लेलहुँ साबुदाना बना लेलहुँ खीर बना लेलहुँ कि तेजीमे हमर कोन खाना बनि जाइ जल्दी जल्दीमे हम बना लेलहुँ रोटिए बना लेलहुँ चावलके जगहपर बढ़िआँसे कोइ चीज खीर बना लेलहुँ चावल बना लेलहुँ कोइ चीज करि लेलहुँ सागे बना लेलहुँ कोइ चीजके साग बना पालक बना लेलहुँ गेनहारीके साग बना लेलहुँ या ओकर कचरी बना लेलहुँ जेकि हमरा कम समान लागै हम बना ली सेवइ खीर कोइ चीज बना लेलहुँ खानामे खिचड़ी बना लेलहुँ आलूके चोखा बना लेलहुँ बैगनके चोखा बना लेलहुँ इएहसब कएलहुँ बैगनके चक्का बना लेलहुँ जेकि हमरा घरमे कम समान लागै आओर जल्दी खाना बनि जाइ इएहसब करै हिए हमे रोटी बना लेलहुँ चावलके जगहपर रोटी बना लेलहुँ मूँगके दालि बना लेलहुँ बूटके चोखा बना लेलहुँ बूटके बझका बना लेलहुँ गद्दाके बना लेलहुँ छिमरीवलाके इएहसब काम करय हिए बढ़िआँसे बना लेलहुँ हर चीजके पालकके साग गेनहारीके साग पोइआँके साग कोइ चीज बना लेलहुँ साबुदानो बनि सकै हइ दूधमे सेवइ बनि सकै हइ खीर बनि सकै हइ जे मोन होल से बना लेलहुँ